छा मां मुहिंजे मोबाइल में अहिड़ी कुझु व्यवस्था करे थौ सघां त हरु टा़इम मुंहिंजो केतिरो डेटा यूस थियो आहे हो मूंखे मेसेज मिलंदो रए मां मुंहिंजे कमु में बिजी हुजां त मूंखे ख़बर पए हाणे केतिरो डेटा यूस थियो आहे ऐं केतिरो डेटा बाक़ी आहे